ہیلو گوڈ آفٹرنون سر گوڈ آفٹرنون سر کیا آپ ایجنسی سے ٹور ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی جی ٹھیک سر در اصل مجھے آپ کا نمبر میرے ایک دوست نے فراہم کیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی ٹریول ایجنسی کافی بہتر ہے اور بہت اچھی خدمات سر انجام دیتی ہے تو کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ میں پنجاب میں اس وقت ہوں اور میں دس تاریخ کو دہلی آ رہا ہوں مجھے ستیہ نارائن مندر کی یا ستیہ نارائن مندر کا سفر کرنا ہے اس کو گھومنا ہے اس کی سیر و سیاحت کرنی ہے اور میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں اور رشتے دار ہیں کل ملا کر ہم پچاس لوگ ہیں ٹھیک ہے سر تو ہمیں ایک اے سی بس چاہیے ٹھیک ہے سر تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا مجھے اے سی بس کے ساتھ بہترین اس میں کیا کیا آپ مجھے جو ہے خدمات دے سکتے ہیں جی جی جی جی

جی جی جی

جی جی جی جی

ٹھیک ہے سر تو یہ بتائیے کہ میرا ہوٹل جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ دہلی میں ہوگا میں نے بک کر دیا ہے ہوٹل ساؤتھ ایسٹ دہلی سے ستیہ نارائن مندر تک کا جو آپ کا کرایا ہوگا ود ناشتا اور اس کا جو پورا بس کا کرایا ہے پٹرول ڈیژل سب ملا کر وہ کتنا ہوگا

جی اچھا اچھا سر اچھا اچھا اچھا یعنی کہ ہوٹل جو ہے آپ ہی فراہم کریں گے جی ٹھیک ہے سر تو جو میں نے بکنگ کی ہے وہ میں کینسل کر دیتا ہوں میں آپ ہی کے ہوٹل میں اپنی بکنگس کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے سر تو پچاس لوگوں کی بکنگ آپ کر دیں ہماری ایک اے سی بس کر دیں اور دس تاریخ کو جو ہے وہ ہمارا ستیہ نارائن مندر کا ٹور ہوگا تو اس کو آپ بک کر دیں جی جی اوکے تھینک یو بہت بہت شکریہ